अह मामोनबा अह अह

अह सिमेन्ट ना मादै सिमेटखौथ' वालाव नांगोन जायखि जाया बेगबासो नांगोन मादै ओमफ्राय नोंनो मा माब्ला नांगोन माब्ला नांगोन नोंनो सिमेन्टखौ अह मादै मागोनि दिनाव माने आं हास्लाबनाय नङा जायखिया सान्नै थानानै नोङो लांफैबानो जाबाय जायखि जाया आङो लांगोन दे आंनो लांगोन जायखि जाया नों सान्नैसो थानानै फै ओमफाय नों फैबानो आङो लानानै थांगोन ओमफाय नै मादै नोङोथ' मिस्थ्रिनि नाम्बार सोलाबनाया औ सोलाबनाया आङो साननैनि गेजेरावनो थांगोन मानि नै दा गिर्जा न' फैसायाथ' ओरैनो मेक्सिमाम जोङो खमैनो वाल बानायनायाव फुट हिसाबै लायो जेन'बा फुटयाव जोङो फासस'सो लायो मानि आमफ्राय जागोन दे नोंनो माबा मोनसे खम बेस खालामनानै खमाव मावनो हागोन दे जायखिया औ जायखिजाया आङो सान्नै थानानै जायखिया नोंनाव सिमेन्टबो डाइरेक्ट लांगोन ओमफ्राय आं खामानिखौबो डाइरेक्ट मावखागोन आरो माने जायखिया फै जायखिया सान नै नेनांगोन लेभारा लेभाराबो दंखायो आंनाव लेभारा साब्रैयानो दङ जायखिया नोंनोथ' साब्रै नांखानाय नङा जायखिया साथामखौ लागोन आङो माने जागोन जागोनथ' दे जायखिया अके आं साननैनि उनावनो आं डाइरेक्ट थांखाथारगोन आरो माने दे होमबा ना ओं दे अह दे दे